ہلو ہلو ہاں جی جی ہاں میں آٹو ڈرائیور بول رہا ہوں آپ کون اچھا حوض خاص سے اچھا اچھا یعنی کہ آپ کو ناگلوئی سے حوض خاص ہوتے ہوئے قطب مینار جانا ہے اچھا اچھا تو آپ ناگلوئی سے جب حوض خاص جائیں گے تو حوض خاص کتنی دیر ٹھہریں گے آپ آدھا گھنٹہ زیادہ ٹائم تو نہیں لیں گے اچھا اچھا اور پھر آپ کو جو ہے قطب مینار جانا ہے وہاں سے تو آپ کو ریٹن آنا بھی ہے یا بس وہیں وہیں تک مجھے جانا اوکے اوکے ٹھیک ہے تو چل پڑیں گے میڈم وہاں کے لیے آپ کو ایک ہزار روپئے دینے ہوں گے اب

نہیں میٹر سے تو ہم نہیں چل پاتے رات میں ڈبل ہو جاتا ہے اگر آپ کو میٹر سے ہی چلنا ہے تو ڈبل دینا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ بیٹھ جائیں گے کیوںکہ ایک تو آپ وہاں سے جائیں گی یہاں سے ناگلوئی سے حوض خاص پھر حوض خاص آدھا گھنٹہ مجھے انتظار آپ کا کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ کو قطب مینار لانا ہے پھر وہاں سے مجھے سواری ملے نہ ملے رات میں میم مجھے تو اپنا سب کچھ دیکھنا ہوگا نا نہیں میڈیم ڈبل ہو گیا نا وہ پھر ہزار سے بھی زیادہ بیٹھ جائیں گے تو آپ چلیے بولیے آپ کتنا دیں گی آپ میڈم میٹر سے اگر ہم چلیں گے تو آپ کو ہزار سے زیادہ دینا ہوگا رات میں کیونکہ ڈبل چارج کٹتے ہیں میٹر سے رات میں بغیر میٹر کے چلنا ہے کیونکہ پھر تو ایسے ہی چلنا ہے تو بتائیے آپ آپ کو بغیر میٹر کے ہی تو آپ بتائیے کتنا تو میں نے ہزار بتایا نا آپ بتائیے آپ کتنا دیں گی چھ سو روپئے نہیں چھ سو روپئے میں نہیں جا پاؤں گا لاسٹ آٹھ سو روپئے دے دوں گا میں آپ کو اگر آپ کو واقعی جینون کوئی پرابلم ہے تو اس لیے

میم آپ نے پہلے سات سو روپئے سات سو روپئے تو زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گی نا آپ وہاں ٹھیک ہے میں سات سو روپئے دے دیجیے گا آپ ٹھیک ہے تو آپ میں آتا ہوں ابھی پانچ منٹ آپ انتظار کریں کہاں پر ہیں آپ پلر نمبر آٹھ ٹھیک ہے تو آپ پانچ منٹ انتظار کریں ٹھیک ہے اوکے